وعلیکم سلام جی فرمائیے جی میں مٹھائی کی دکان سے بات کر رہا ہوں بولیے کیا چاہیے آپ کو کیا خدمت جی دونوں مل سکتے ہیں ابھی تازہ نکالے ہیں ہم نے جی جی لڈُّو کی قیمت ایک سو بیس روپے کلو کے حساب سے ہے اور گلاب جامن کی قیمت ایک سو اسی روپے کلو کے حساب سے ہیں بتائیے آپ کو کتنی مقدار میں چاہیے جی ڈسکاؤنٹ جب آپ اتنی بڑی مقدار میں لے رہے ہو تو ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے ضرور دیں گے آپ کو ڈسکاؤنٹ تو آپ کب لینے کے لیے آ رہے ہو دکان پہ جی اگر آپ کو گھر پہ چاہیے تو پھر ہو سکتا ہے ایکسٹرا چارج لگے گا آپ کا جی پہلے آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے تا کہ میں اسی حساب سے اپنا کرایہ بتا سکوں ٹھیک ہے میں آپ کو بل بنا کر بھیج رہا ہوں اور لڈُّو اور گلاب جامن دونوں آپ کے پتے پر بھیج رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا آپ جو بھی جو بھی رقم ہے وہ آپ انہیں کے ساتھ بھیج دیجیے ٹھیک ہے سلام علیکم میں بھیجتا ہوں ٹھیک ہے